हमारे पसंदीदा साहितपात्र यह यह हैं जोकि कृष्ण जी के लीला अपरंपार है कृष्ण जी जो बाल लीला में यशोदा मैया उनको बहुत अच्छी लगती थी कृष्ण जी को उनकी माता थी बहुत कृष्ण जी नटखट थे बाल लीला में अपना बहुत बाल लीला रचाते थे माखन अपना चुरा चुरा चुराकर खा लेते थे जो माखन बचा था उसको मग मगटे मटके में रखी रहती थी यशोदा मैया उनको चोरी से जाकर अपना खा लेते थे खाकर अपना भाग जाते थे उनकी बहुत गोपियाँ भी थी उनके जाकर अपना बाल लीला अपना रचाते थे जाकर उनके कपड़े चुरा लेते थे जो नहाने जाते थीं गोपियाँ उनके बहुत नटकट थे ऐसे थे कि उनके बाल लीला माने तो कितनी अच्छी थी वे अपना जाकर अपना बाद में जब गोपियाँ अपना माँगती थी तो उनकी देते थे अपना बाल गोपियाँ उनकी राधा जी और कृष्ण जी की यह पूजा मानी जाती उनकी कई रानियाँ थी लेकिन वह राधा कृष्ण की जो पूजा होती है अपना उसी को माना जाता है वह अनेक गोपियों के साथ अपना लीला रचाते रहते थे और अपना ओखली में जो माखन चुरा लेते थे तो उनकी माँ उनको ओखली में बाँध देती थी अपना लेकिन मटके अपना अपना गोपी अपना छुड़ाकर भाग जाते थे यशोदा मैया उनके पीछे पीछे दौड़ती थी कृष्ण जी कृष्ण जी क्योंकि उनकी लीला अपरंपार थी जो कि अपना यशोदा मैया बहुत उनसे लगाव करती थी अपना बहुत अपनी लीला रचाते थे कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत भी उठाए थे जोकि अपने ग्वालों को उठाने के लिए गोवर्धन पूजा मानते हैं उसी को गोवर्धन पूजा भी किया जाता है अपना